हाँ मैंने बचपन बचपन से और हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी गुझिया की रेसिपी बनती है शुरू से भैया बड़े भाभी दीदी वगैरह बनते थे और अब हम भी बनाते हमारे बच्चे भी बनाते हैं बहुत ही आसान रेसिपी है वो नारियल पूरे ऐसी नारियल का बुरा और मैदे को लेकर उसकी सांचा आता है उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालते हैं और उसको वो रेसिपी तैयार करते हैं और पेट जैसे पीढ़ी हमारे घर में दाल का हलुआ बनता है जो शुरू से बनता हैं और सब परिवार को अच्छा भी लगता है हम शौक से खाते हैं उसको और परिवार में भी उनको खिलाते हैं और यह हमारे स्वादिष्ट हैं पारिवारिक हैं शुरू से ही है व्यंजन बनता है मूंग की मूंग की दाल का हलवा और एक मठरी मठरी और गुंजियां यह हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी बनती है और हर त्यौहार फंक्शन होली वगैरह सब टाइम ऑल टाइम बनती रहती है